ہلو جی سر سر میں اسٹوڈینٹ بات کر رہا ہوں سر ہم نائنتھ کے ہیں جی ارے سر ہم لائبریری میں بیٹھے مطالعہ کر رہے تھے کتاب کا اور اچانک سے مطلب ہم نے دیکھے کہ ہماری پرس غائب ہو گئی وہیں سے تو پھر سر اس کے بعد پھر ہم نے تلاشی کی تو باہر بھی گئے ہم اٹھ کے تو وہاں سے پھر اس میں ہمارے ڈاکیومنٹس وغیرہ تھے مطلب آدھار کارڈ پین کارڈ وغیرہ تو ہم کافی پریشان ہیں جب سے کہ اب پتہ نہیں کیا ہو گئے سر جی سر دیکھ لیجیے ہم بہت پریشان ہیں اس وقت سر ہم بہت پریشان ہیں دیکھ لیجیے تھوڑا سا اگر ہو سکے تو جی جی جی سر پیسے تھے باقی اور بھی چیزیں تھیں اس میں ضروریات کی چیزیں جی جی جی جی جی

جی ہاں جی جی سر جی

سر تھوڑا جلدی کر دیتے جی سر جی سر سمجھ پا رہے ہیں سر اصل میں ہم کو تھوڑا جلدی کر دیتے تو بہتر تھا سر جی سر بہت شکریہ